हमारा घर नौ घर का बखरी है हमारे घर में भगवान की मूर्तियाँ हैं तुलसी माँ का पौधा है और का कहा अलग अरे और हमारे घर में पूजा होता है पाठ होता है सत्संग होता है रामायण होता है यही सब पूजा होता है तुलसी माँ आँगन में भी है ऊपर छत पर भी है और तुलसी माँ की पूजा हम लोग रोज़ जल डालते हैं उनको चढ़ाते हैं दिया बत्ती करते हैं पूजा करते हैं और घर घर में सब तरह का पूजा पाठ किया जाता है और मेरे घर में रामायण भी होता है और सत्संग भी होता है रुद्राभिषेक भी होता है यही सब होता है घर में मेरे